میرے گھ میرے گھر میں میٹھے میرے گھر میں ایک میری ایک بلّی تھی جس كا نام میں نے زیدان ركھا تھا اس كے ساتھ میں رشتہ ایسا تھا جیسا وہ میرا دوست ہو كیونكہ میں گھر میں اكیلا ہی اكیلا رہتا تھا تو وہ میری میرے دوستوں كی كمی یا میرے گھر كی كمی پوری كرتا تھا جس سے میں اپنے گھر میں خوش رہتا تھا میں اور اس كے اس كے ساتھ میں بہت كھیلتا تھا میں اس كے لیے كھانا لاتا تھا اسے كھانا كھلاتا تھا اس كو كھلاتا تھا اس كا نام میں نے زیدان زیدان نام ركھا تھا اس كا بہت اچھا نام بہت اچھا نام تھا اور میں اس كے ساتھ بہت كھیلتا تھا میرے گھر میں میرے گھر میں وہ بہت میرا جیسا اكیلاپن دور كر دیتا تھا كیونكہ میں زیادہ تر زیادہ تر میں گھر میں اكیلا ہی رہتا تھا اس لیے میں اس كے اس كو لے كے آیا تھا تاكہ وہ میرا اكیلاپن دور كر سكے اور اور میرے سے اور میرے ساتھ كھیل سكے تھوڑا سا میں میں اس كو میں اس كو وہ میرے وہ میرے گھر كا ایسا تھا جیسا میرا بھائی ہو گیا یا میرے گھر میں كوئی اور بھی ہو گیا اس وجہ سے میں اس كو لے كے آیا تھا اور میں اس وجہ سے اس وجہ سے ہی اس اس كو اس كو لے كے آیا تھا وہ میرے اس كا نام مجھے اچھا لگا میں نے اس كا نام بہت اچھی طرح زیدان